जय झूलेलाल दिल्ली ॾाढी सुठी थी वेई आहे हाणे ॾाढी ॾाढो महत्वपूर्ण विकास थिए थो जीअं मेट्रो अची वेई आहे मेट्रो जा लिंक्स हेॾा वधी विया आहिनि मां ऑफिस में ऑफि ऑफिसनि वारे ऑफिस वारे माण्हुनि खे दिक़त न थी थिए पेई ट्रेफिक में फसनि त उहो लेट न था थियनि पिया हेॾो दूर हुनजो हुनजो ऑफिस थींदा आहिनि हाणे उहा मेट्रो सां जल्दी पहुची सघंदा आहिनि रोड बि सुठा थी विया आहिनि हाणे युनिवर्सिटी खुली पेई आहे ॾाढी सुठी जेके फोरेन खां पढ़नि अचनि था ॿार स्कूल्स जेॾो पह पहिरियों हेॾो स्कूल सुठो न सुठा न थियनि हाणे वधी वेई आहे स्कूल्स वधी विया आहिनि फैसेलिटीज़ वधी वेयूं आहिनि स्कूल में हॉस्पिटल बि सुठो थी वियो आहे हाईजीनिक थी विया आहिनि साफ़ु सुथिरो थी वियो आहे सभु पाणि पाणि पाणि असांजो पहिरियों न थियो हुओ हाणे थी वियो आहे फसेलिटीज़ थी वेई आहे मॉल्स थी विया आहिनि मार्क नई नई मार्केट खुली वेई आहे माण्हू बि थी वेई आहे थेटर नएं नएं थेटर खुली विया आहिनि हाणे असांजी दिल्ली ॾाढी अॻिते वधी वेई आहे विकास त ॾा ॾाढो थी वियो आहे दिल्ली में पाणी जी समस्या पहिरियूं थी पेई हाणे पाणी समस्या बि सुलिझी वेई आहे बिजली जी समस्या बि पहिरियों वधीक हुई पहिरियों वधीक लाईट वेंदी हुई हाणे पहिरियों बिजली समस्या बि ॾाढी हुई हाणे जल्दी व सॉल्व थी वेंदी आहे कंप्लेन क कंप्लेन करण कंप्लेन करण जो मौक़ो न ॾीं ॾींदा आहिनि विकास बि अॻिते और वधे थो अॻियां हेॾे जॉ जॉब जो स्कोप बि वधे थो ॿारनि जे लाइ नई ऑपोरचुनिटीज़ बि वधे थी एजुकेशन बि सी एम बि ठीकु आहे